گرمی کا موسم میں ہم لوگ گھومنے کے لیے نکلتے ہیں باہر ٹرین پہ چلتے ہیں ہلکا پھلکا کپڑا لیتے ہیں پہن اون کر کے ایک دم انجوائے کرتے ہیں اچھا لگتا ہے ٹرین میں بیٹھنے سے گھومتے ہیں پھرتے ہیں نے بال بچے کے ساتھ رہتے ہیں میاں بیوی اپنا ایک ساتھ رہتے ہیں سب گوٹے سب کے ساتھ ملتے ہیں جلتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے گرمی کا موسم ٹھنڈی کے موسم میں ایک لوگ کہیں نہ کہیں نہیں نکلتا ہے ٹھنڈا کے ٹھنڈا میں لوگ کہاں جائے گا اس لیے کہ دیکھتے ہیں گرمی آتا ہے تو گرمی میں بہت اچھا لگتا ہے بہت مزہ آتا ہے گھومنے میں چلے جاتے ہیں نکل جاتے ہیں اپنا بیوی بال بچہ سب کو لے لیتے ہیں نکل جاتے ہیں گرمی کے ٹائم میں نکل جاتے ہیں باہر بھیتر اپنا گھوم لیے گھوم پھر کر کے آ جاتے ہیں گرمی بہت اچھا لگتا ہے بہت مزہ آتا ہے بہت انجوائے کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بہت سندر لگتا ہے ٹرین میں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں گاڑی سیٹی رکسا میں بیٹھ جاتے ہیں اور باہر جا کر کے اپنا بہت انجوائے کرتے ہیں بہت مزہ لیتے ہیں بال بچہ بھی کہتا ہے کہ امی بہت اچھا لگ رہا بہت مزہ آ رہا پھر آنا ہے گھر کر کے گرمی کے ٹائم میں پھر آ کر کے بچہ مزہ مارتا ہے بچے لوگ بچے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ممی پاپا پھر آنا ہے یہی گرمی کے ٹائم میں گھومنے کے لیے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جانا